नमस्ते हैं न सर मेरे पास एक कार है थोड़ा वो कुछ दिक्कत है उसमें सर उसमे उसमें वो क्या डीजल बहुत ज़्यादा कर मतलब उसमें खर्च हो रहा है मतलब कैसे सर उसका जो पीछे का सर लाइट वो भी सर नहीं बदला है और सर आगे का जो ब्रेक है वो भी अच्छे से नहीं लग रहा है उसमें उसमें क्लच थोड़ा सा दिक्कत है उसमें मतलब जो गियर लगा रहे हैं सर उसमें थोड़ा वो फँस रहा है सर

सर अच्छे से सर्वसिंग करना सर पिछली बार सर कराये थे तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो गया था उसमें नहीं सर आज ही तो किये थे पिछली बार उसमें थोड़ा दिक्कत हो गया था सर पीछे कि जो ट्यूबलाइट वो भी नहीं बर रही है उसमें अब किसके पास हाँ जो पीछे का सर वो क्या बैक करवाए हैं वो है के वो भी नहीं अच्छे से बंद हो रहा है सर आप यहाँ सब खाली हैं न सर और अच्छे से सर वो क्लच भी अच्छे से नहीं लगता है सर जी सर पिछली बार बनवाए सर अच्छे से नहीं बना वो हमको लग रहा है सर उसमें कुछ थोड़ा और दिक्कत आ गई यार सर और इंजन भी सही नहीं अब बनाते हैं आप लोग अरे सर दिक्कत आती है तो हम ही सर दिक्कत हाई फिर झेलते हैं सर उसमें हम ला रहे हैं तो थोड़ा सा बना दीजिएगा नहीं दिक्कत आ रही तभी तो कह रहे हैं सर पीछे की सर आगे की सर आगे की जो लाइट है उसमें उसके शीशे अभी तक टूट गए हैं शीशा कितने में मिल रहा है सर मैं पीछे की नहीं पूछ रहा मैंने आगे का पूछा सर जी जी नौ सौ का ठीक है नमस्ते फिर नमस